बे राइजोनि गाहाय धोरोमानो इसे बिजिरनायावथ' बांसिनानो बाथौआनो गोजा गामियावबो जोंहा मा होनो बाथौ मन्दिर दङ बे बाथौ मन्दिराव जेनेबा मंगलबार बिस्थिबार सनिबार सामफ्रामबो आरो मंगलबार बिस्थिबार सनिबाराव फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां माने आलारि बाथि सावहैयो आरो दुगैयै लोबै बिदिनो मंगलबारफोराव बांसिनानो फुजा गोथार बिदि होयो आरो गामिनि मानसिफोरा बेनि अनगायैबो आरो सल सानदेयाव बे मोनसे शिबनि मन्दिर दङ बे मन्दिरावबो गोबां अनेक मानसिफोर थाङो बांसिनानो नैबे सिमला होनो माबा सिमलायावबो मोनसे बेनेवसि थांग्रा लामा बेहाय बेहायबो जोंनि बाथौ आन्सलिक मन्दिर दङ जोंनि बांसिनानो बे जायगायाव आरो बाथौखौनो सिबियो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा ब्रह्मफ्रा जेरै बिदिनो बेलेग जायगायावहाय होयो मायो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बिसोर बिदिनो जयगुरु कृष्ण गुरु बा अनुकुलगिरि बिदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा सिबियो बर'फोरानो जोंनिया बांसिनानो बाथौ धोरोम आरो गामियावबो बे बाथौ मन्दिर दङ गिदिर बाथौ मन्दिर दङ बेबायदिनो अनेग जोंनि बर'फोरानो जोंनि बर'फोरा बांसिनानो जों बिबार बाथौ आरो जोंनिया बिबार बाथौ बेलेकफोरनिया मा होनो बिदि बोलि बोलि होयो आरो जोंनिया बिबार बाथौ आरो बिबार गुफुर दावदै बिबार होनानै माने आलारि बाथिखौ सावनानै धुब सावनानै बिदिनो माने इसोरखौ सिबियो आरो गामियाव गामिनि बाथौ मन्दिरावबो बिदिनो मंगलबार बा बिस्थिबार सनिबार बिदियाव आरो ना बाराय लानानै बाराय माने गाव गाबागाव माबाखौ लानानै फुजा होफैयो आरो माने बेबायदिनो आर'जफोरबो ख'नो जोंनि बाथौ मन्दिराव आलारि आर'ज हान्जा बिदिनो खाम जथा सिफुं सेरजा हारमुनि दामनानै आनान ग'साइखौ गोसो गोथार लानानै दुगैय लोबै सिबियो आरो जोंनि माने आइ आफा आबै आबौ बिसोरो आरो बेखिनियानो